बोललिओ अथीके बीज छऽ भिंडीके लैके रहे लैतिए रऽ कतेक आधा कट्ठामे बुनयके रहै बीज लगबैके रहै

झिंगुलीके बीज बताय दै छीऔ झिंगुलीके बीज लैथिए रऽ ओहो केना खीराके लैथिए रऽ गाजरके लैथिए रऽ कहाँमे छौ तोहर दोकान कहाँ जानतिए रऽ तऽ आइ जैतिए हमरा फोन करेके रहै जानबे नहि करै छिहौ कहाँ छौ दोकान बताय देतहो रऽ ई जगह छै दोकान छै तब ने एबऽ कल्हे अब तऽ अभी साँझ भए गेलै अभी केना अइए ओहो हइ सुबहमे अयबौ सुबहमे

ठीके छै आओर के बीच्चा छौ कदुआके गोलका गोलका लमका दोनो लै के छै दोनो लैके छै देखियौ कैसीओ व्यवस्था कए दऽ हमरा सब बीज एके दा लै लेबै ठीक ने रहतै चारि चारि कट्ठामे बुनयके छै तब भी लैके छै खीरा बहुत चीज बीज लैके छै

ठीके छै गोलका कदुआ लमका कदुआ बैंगन भी लमका गोलका दोनो बूझलहौ ठीके छै देखीहो बहुत तोरा बीज लैके छै चाइर कट्ठा मे बुनय के छै अपने के छै आबै छीऔ जे ने तब फोनपर बतिआए लेलिए की बुझलहौ दोकान बताय देतौ तो कोन जगह छऽ ओँ

बेगूओसराय कोन जगह बेगूसराय हेमरा ठीक छै तब आइ रहलीयौ सुबह ठीक छै रखीयौ आबै छियै सुबह